हेलौ ओह खुलुमबाय खुलुमबाय

उम उम उम उम उम बेखौ ओरै खालामनोसै आथिखालावथ' बयबो समायना रमायना बिल्डिं लुगासिनो दङ औ बेखाय जोंबोथ' बे बिसोरजोंबो एसे गोरोबफालांनांगौ जाहैगोन बेखायनो गोदान बिल्डिंखौलाय मानो रिनुवेशन खालामबाय थानो बोरायखौलाय गोदान कनट्राकशननि थाखायनो इन्जिनियार लोगो हमनानै राज मिस्ट्रिखौ लाबोनानै बाजेट बनायबोला हामगोन नामा मा बुङो औ औ बिदिनो खालामनाय जाथोंसै नोंथांनि खाथियाव थानाय बै दैमारी इन्जिनियार आह बे आलि हुसेन मिस्ट्रिखौनो रायलायदो आरो लोगो हमलायदो ओम औ औ

जागोन औ औ

ओं ओं हायो ओं

ओम ओम ओम ओम ओम ओम जागोन औ औ गाबोन गाबोन थांनाय जाथोंसै दसथासोआव थांनोसै मिलायदों औ मिलायदो मिलायदो उदालगुरि उदालगुरि उदालगुरि आंनि आंनि गारिजों थांनोसै कारजों औ औ औ औ औ औ औ मोनगोन मोनगोन औ औ

ओह ओह जागोन जागोन जागोन औ औ जागोन दे दे दोन्थबाय औ दोन्थबाय औ दे